आङो वार्कशप एबा संनाय क्लास फोराव थांफेरनाय जायाखै मानोना एफा एनैखौ जों न'निफ्रायनो सोलोंनानै लाखायो संनाय खावनायखौ आरो आङो सोलोंनो गोसोआ दङ किन्तु संनाय खावनाय क्लास बा वार्कशप आव नङा आङो सासे मिउजिक दामगिरि मिउजिक दामना मोजां मोनो ओंंखायनो हायोबा आङो मिउजिक खौनो होसोगोन आरो मिउजिक नि कर्स फोर मोनोबा लागोन संनाय खावनायखौ जोङो न'निफ्रायनो सोलोंनो मोन्नाय जायो जेरै जों सामफ्रामबो जानाय ओंख्रि ओंखामफोरखौथ' संनो गाव हारसिङैनो रोंलांनाय बादि जाखायो न'आव थानायावनो ओंखायनो बारा इम्पर्तेन्त जाया बे वर्कशप आव आरो बारा इन्टारेस्त बो गैया संनाय खावनायनि खामानिखौ दामनाय देनायफोरखौबो बा इसे गोसो दं बेफोरखौ मोनोबा लागौ माने रांनि आंखालनि थाखाय बेफोरखौ बारा मोनहैस्लाबासै जाउनाव आं दा मिउजिक हारसिङैनो युतुब नायलाबायनानै मिउजिक सोलोङो गितार दामनायनिफ्राय लानानै किबर्ड द्राम बेस त्राय खालामो युतुब बा अनलाइन जोंनो मानोना बिदि वार्कशप आरो संनाय खावनायनि क्लास लानायनि थाखाय गोबां रांनिबो गोनांथि जायो आरो जाउनाव बिसोरखौ आं होसोनो सानासै